आङो न'खौ बांद्राय गोसा गोसा सिबा लासै लासैनो सिबो जाहाथे सिं न' सिंनि दाखोर दालाफ्रा मोजाङै साफा जालाङो आरो आङो न'खौ सप्तायाव खेबनै लिरनाय जायो जाहाथे न'वा साफायैनो थायो जाहाथे बिजानुफ्रा बाया लोगोसे देहाफ्राबो मोजाङैनो थायो बिनि थाखाय आङो गोबोरखि बाहायनानै लिरनाय जायो आरो जों गोबोरखि बाहायनानै न'खौ लिरोब्ला जों साबसिन साफा मोजां मोनो आरो देहाफोरखौबो जोङो रेजें साफा मोनो बेनिखायनो जोङो गोबोरखि बाहायनानै न'फोरखौ लिरो जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा गोबोरखि बाहायोब्ला एम्फौ एनलाफोरा फैनो हाया मानबायनो हाया थैयो बिनि थाखाय जों गोबोरखिखौ बाहायनानै न'खौ लिरस्राङो